खेत ओत खेत में होते हैं तो सब्जी होता है तो हम लोग तोड़ते हैं बेचते हैं चार पैसा कमाते हैं और दूध भी धो धुल धु वो कहते हैं दुहाते हैं तो दूध बेचते हैं चार पैसा आता है और और सब्जी खरीदते हैं तो बेचते हैं सब्जी तो उसमें भी पैसा लगता है चार पैसा आता है जाता है गाँव में देखते हैं घर घर बेचते हैं दूध तभी हम लोग को दूध मिलता हैं और सब कुछ और फोन सबके घर घर देते हैं दूध देते हैं सबको बेचते हैं और भिंडी हुआ सब न आलू हुआ सब्जी हुआ बैगन हुआ ये सब भी बेचते हैं दुकान पे बेचते हैं तो चार पैसा बचता है हम लोग बेचते हैं तो दूध भैंस का दूध भी बिकता है चार पैसा कमाते हैं ए घर घर सबको देते हैं हम लोग वही पीते हैं खाते हैं और और और का बोली का बोली का बोली और तो यही सब है बेचते हैं हम लोग सबके घर बेचते हैं और धान गेहूँ भी बेचते हैं एक दूसरे से पैसा भी माँग बेचते हैं तो वो लेते हैं और तो फिर बेच कर पैसा कमाना चाहते हैं चार पैसा आता है किसी से हम लोग ले बेचते हैं तो वो भी किसी को बेचकर ही पैसा देते हैं हम लोग उसी का धन्धा चलता है मेरा इसीलिए हम सोचते हैं कि चार लोग बेच देता है तभी हम लोग खाते हैं पीते हैं और कुछ नहीं एक दूसरे से जैसे बकरी बेचते हैं हम लोग लेते हैं तो फिर दूसरे से बिचवाते हैं तो वो भी पैसा देते हैं तो वही काम बिसना होता है और एही और दूसरी बात है खा अन्न का प्याज है टमाटर है लहसुन है ये सब भी बेचते हैं आलू है प्याज है सब बेचते हैं तो हम लोग खरीदते हैं और उसको भी हम देते लेते हैं और और दूध है मलाई है दूस भी बेचते हैं घर घर पर भी गाँव में भी बेचते हैं बाहर में भी बेचते हैं सबके घर घर पहुंचाते भी हैं मेहनत करते हैं कष्ट करते हैं तभी हमको सफलता मिलता है और और मेहनत की कमाई सबको अच्छी लगती है इसलिए चार पैसा कमाना चाहते हैं और

और कर लिन

तो इसीलिए हम सोचते हैं धान चावल भी बेचते हैं एक दूसरे वो बेचते हैं मेहनत करते हैं कटवाते हैं तो उसको भी पैसे देते देना पड़ता है इसीलिए मेहनत करेगा सब पैसा लेता है और क्या इसलिए हम चाहते हैं कि घर भर सबको हम मेहनत की कमाई चाहिए इसीलिए चाहते हैं

अनाज का हम उन लोग खाते हैं तो पीते हैं समान बेचते हैं जैसे सिलेंडर ओलेन्डर खत्म हो जाता है तो सिलेंडर दे देते हैं तो दूसरा सिलेंडर लाते हैं तो एक हजार रुपया देते हैं तब मेरा गृहस्थी चलता है और क्या और जो भी है मेहनत का चीज है हम सोचते हैं कुल चीज मेहनत कराना चाहिए और क्या हम किसी का उधार बाड़ी नहीं लेना चाहते उसका मेहनत का सफलता देना चाहते हैं किसी का पैसा खाना नहीं चाहते हैं जिसका लेते हैं उसको तुरंत देते हैं हाँ मेरे दुआरी पर कोई आन आ न सके कोई ये कह न सके कि मेरा पैसा कोई लिया है और कुछ नहीं